اردو زبان ہم لوگ کی بہت پیاری اور اچھی زبان ہے اردو زبان سے ہم لوگ بہت فائدہ اٹھاتے ہیں اور اردو زبان تقریباً پورے دنیا میں بولا جاتا ہے اردو زبان اور بھی لینگویج بولے جاتے ہیں جیسے ہندوستان میں ہندی بولا جاتا ہے اور بنگلہ دیش میں بنگلہ دیشی بولا جاتا ہے اور تقریباً آسامی میں آسامی بولا جاتا ہے اور جیسے انگلینڈ میں انگلش بولا جاتا ہے اردو زبان بہت اچھی زبان ہے اور اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے اردو زبان ہم لوگ کی مادری اردو زبان ہے اردو زبان سے ہم لوگ بہت چیز حاصل کرتے اردو زبان ہم لوگ کی بولتے اردو زبان ہم لوگ بولتے ہیں اردو زبان جو ہم لوگ کو بہت بولا جاتا ہے اردو زبان میں جیسے انگلینڈ میں انگلش بولی جاتی ہے وہاں کے لوگ انگلش بولتے ہیں کچھ لوگ اردو بولتے ہیں کافی تقریباً بہت سے لوگ وہاں انگلش بولتے ہیں اور اردو زبان پورے دنیا میں ہے اور اچھی زبان ہے یہ اردو پوری دنیا میں بولی جاتی ہے اردو زبان